मेरी आजीविका बिजली पर निर्भर होती है जैसे अगर बिजली कटौती हो जाती है तो यह मेरे आजीविका को बहुत प्रभावित करती है जैसे मैं अपने बचे हुए समय में लोगों का खाने का आदेश देती हूँ खाने का जो आर्डर आते हैं उनको बनाकर के देती हूँ केक के ऑर्डर बना कर देती हूँ तो इस दौरान अगर बिजल केक के ऑर्डर के समय अगर बिजली कटौती हो जाती है तो मैं मेरे आजीविका पर निर्भर करती है खाना जो अन्य है वह तो मैं बना के दे सकती हूँ और इसमें बिजली कटौती के जो अन्य विकल्प हैं वह उनमें आते हैं एल ई डी बल्ब है सोलर एल ई डी है लाइट है जो जिनमें काफ़ी उनको उपयोग करके कर सकती हूँ परंतु अगर वह जैसे केक का आदेश है तो वह मैं बिना उसके बिजली के नहीं बन सकती हूँ और हाँ यहाँ पे लोगों के पास काफ़ी इनवर्टर है और आजकल सभी लोगों ने इनवर्टर का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है